नमस्ते सर जी मेरा बैग खो गया है ये जा रहे थे कहीं बैग खो गया और उसमें हमारी काफी जरूरी जो है चीज पड़ी थी जैसे कि उसमें लैपटॉप था अपना कागज था आधार कार्ड था ये काफी चीज थी अरे घर से घर से जा रहे थे काम था थोड़ा शहर और बैग रास्ते में गुम हो गया तो उसमें काफी जरूरी जैसे कि लैपटॉप आधार कार्ड अपना पेन कार्ड काफी चीज उसमें रखे थे और सब साथ में गुम हो गया है हाँ किसी ने चुरा ही लिया तभी तो ना कोई चुरा ले हाँ जा रहे थे पास में रखे थे बैग बैठे थे ऊपर बैग रखे थे कोई चुरा ले गया पास में रखे थे बैग में जैसे कि लैपटॉप था अपना आधार कार्ड था और पैन कार्ड था और अपना मार्कशीट मतलब जरूरी जितना हमारा ची चीज था लेके जा रहे थे कही बैग में पूरा चीज इसमें था क्या करें सर गुम हो गया तो नहीं ध्यान अब थोड़ा दिमाग डिस्टर्ब था कहीं दूसरी जगह पर ध्यान था और कोई मार ले गया नहीं पर नहीं पहचाना तो नहीं हूँ क्योंकि ध्यान नहीं था उस समय ध्यान कहीं ओर था कुछ सोच रहे थे और गुम हो गया जब ध्यान ही नहीं है तो कैसे बताए शक भी नहीं कर सकते किसी के ऊपर नहीं ध्यान तो नहीं आ रहा है बस इतना है कि कोई बात गहरी तरह से सोच रहे थे और दिमाग डिस्टर्ब था इसलिए ध्यान ना दिया

कोई था पीछे पीछे बैग सिर पर लेकिन अब इतना ध्यान ही नहीं शक भी नहीं कर सकता हूँ क्योंकि किसी पर चोरी का इल्जाम भी नहीं लगा सकता जी सर जल्दी से जल्दी जो है कारवाही की जाए मिल जाए हमारा सामान जो है जरूरी चीजें है उसमें नाम मेरा देवा गिरी है मेरा नाम देवा गिरी है नोट कर लीजिए और कारवाही कीजिए सर मिले ताकि मिल जाए मेरा जो है बैग ठीक है ठीक ठीक ठीक ठीक